जेन्नाच्यान इंडस्ट्रीयल रेवुल्यूशन जाले शेतीं खूब कमी जाली भारत जरी आमी शेती प्रदानाचो देश म्हटलो तरी सुदा शेतीं कमी जाली आनी ते कमी जाल्लें ते आता आमकां कळटां ताचें सगळें हानी पूण शेतवडीचो खूब म्हत्व आसा जेन्ना शेतीं जातली तेन्नाच तुका खाता तें मेळटलें आनी तें कंटीन्यू करपाची सद्याच्या काळांतल्या आनी भुरग्यांची खरी गरज आसा आनी तीच तांच्यानीच ती कंटीन्यू दवरपाक जाय सो देट शेती कंटीन्यू उरतली